जों ना हमो थांबा जेखाइ खबाय लानानै थाङो जेखाइ खबाय लानानै हमहैयो जेखाइ खबाय लानानै हमनानै ना लाबोयो आरो हौवाफ्राबो हौवाफ्राबो जे लाङो खबाय लाङो बिसोरबो बेजोंनो हमो मोनायावहाय गावो जाबथुजों गावो आरो दुब्लिफ्राव सेन बिसोरजों सायो सेनजों सायो खखाजों सायो थेनानै बान्दो थेनानैहाय हमो बान्दो थेनानै हमो मुसारि साथेनानै हमो मुसारि साथेनानै हमनो हमो जों जोंनि जेखाइ खबायखौ जोंनो हेबो हेबनानै जों बेजोंनो हमो जेखाइ खबाय लानानै दैयावहाय नाखौ हमहैयो हौवाफ्राबो बिदिनो जे लांनानै खबाय लांनानै हमहैयो दैआव दुब्लिआवबो सेन लानानैहाय साथेनानै खखाफोरजोंबो सेन गुरुंफोरजोंबो हमहैयो हौवाफोराबो जों गासिखौबो दंग थेनानै जों ना हमो बान्दो बुफ्रुनानैहाय ना हमो मुसारिजों जाथेयो